تلنگانہ میں کاروباری ماحول کی وجہ سے کو کئی طرح سے عام کیا جاسکتا ہے جیسے کہ تلنگانہ سرکار نوجوانوں کے اندر کی اہمیت بتلائیں جس کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر نئے نئے ترکی ترکیبوں سے کو عام کرسکتے ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں کے اندر کاروبار کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہوں گی اور آنے والے وقت کے حساب سے اپنے آپ کو لیڈرشپ کے رول میں ڈھال لیں جس کی وجہ سے آنے والے جنریشن کو ایک اچھا لیڈر ملےگا